बिहारमे बहुत धर्मके लोग रहते हैं बिहारमे बहुत धर्मके लोग रहै छै तऽ रहलाके बाद ई छै जे

सर सर अथी भोज भंडारा भेल एहिमे सभ आदमी बाँटि कऽ पहिले बिचार बिमर्श भेल तकर बाद जाय कऽ भोज भंडारा भेल भोज भंडारामे सबके निमन्त्रण पड़ल सब अपन भोजन केलक आ तकर बाद ई हॉस्पिटल जे छै से हमरा बहुत आदमीके तबियत खराब भेल ओहिमे हॉस्पिटल गेल तऽ हॉस्पिटलमे एतेक भीड़ चलल एतेक भीड़ चलल जे किछु कहैके लाइक नहि लाइनमे लम्बा लाइनमे खड़ा रहऽ पड़ल आ तकर बाद अपन नम्बर आयल तकर बाद गेलहुॅं तकर बाद जे डाक्टर साहेब बैठलहुॅं तऽ डाक्टर साहेब देखला देखलाक बाद आब जे हुनकर प्रक्रिया जे छै खून जाँच आओर कते ढंगके जाँच सब लिखला तकर बाद ओ जे जाँचमे रिपोर्ट आयल रिपोर्ट अयलाक बाद डाक्टर साहेब देखला देखलाके बाद तब ऑपरेशन दबाइ लिखला दबाइ लिखलाके बाद दबाइ सऽ नहि सुनबाइ भेल तऽ ऑपरेशन लिखला ऑपरेशन भेल ऑपरेशन भेलाके बाद आब ओहिठमा रहलहुॅं रहलाके बाद भऽ गेल ठीक ठाक भेल इएह हाल हइ प्राइबेटमे नओ ढाकी पैसा लागल आ सरकारीमे कनी किफाइत भेल जान बचल इएह सब हॉस्पिटलके लाइनके बात अइ इएह सब अथी हय दोसर नम्बर जे कहीॅं तीर्थ स्थान जे जेबै तऽ तीर्थ स्थानमे भगबानके पूजा होइ छै पूजा कोन ढंग सऽ होय छै से कनिये सब आदमी पूजे नहि कऽ लै छै पूजामे कनिये श्रद्धा रखऽ पड़ै छै आ श्रद्धा राखि कऽ तब भगबानके जगाएल गेल घंटी बजाए कऽ तब भगबानके स्नान कराएल गेल तकर बाद चन्दन तिलक हुनकर भेल आ चन्दन तिलक भऽ कऽ आरती भेल तऽ आरती भेलाके बाद भगबानके पूजा भेल इएह सब छै तकर बाद परसादी सबके बितरण भेल परसादी बितरण भऽ कऽ भऽ गेलै सब अपन भगबानके भक्ति केलक इएह सब छै यहाँ जेना थानेश्वर स्थान गेलियै ने थानेश्वर बाबा स्थान वहाँ बहुत ढंगके आदमी दानी दाता सब बहुत रहथिन एहिमे कतेक शरबत बँटैत रहथिन कतेक चाय बाँटैत रहथिन फिरी तऽ लोक दान करै लए जाइ छै कि सब दोसरेके पीयै लए जाइ छै खर्च करबऽबै लए जाइ छै तऽ दान बला दान देनिहार छथिन दान दाता सब आ पीनहार सब जे छथिन से कतेक पी लै छथिन कते बुझै छथिन जे भाइ हा दान करी धर्म कमाय लऽ एलियै हऽ तऽ हम किये दोसर के चीज पीबै इएह सब छै बात